सूरज जब जैसे सुबहमे जेना उगय छै ने तऽ उगलाके बाद जैसे छठि पूजामे जे छै से मतलब ओ जब सूरज उगयवला रहल तऽ तनी देखयमे देखय पड़य छै की आब जे छै से सूरज उगयवला छै तऽ सब पबनैतनी जे छै जे व्रत करय छै व्रती उ जे छै से तनी देखलक भगवान देख देखके एकर बाद हाथ उठेलक तब सब अपना अपना घर आबय छै आओर जे सूरूजे भगवान पहिले उगय छथिन उगयसँ पहिले लाल रङ्गके देखैत छथिन लाल हल्का पीला देखयमे बढ़िआँ लगय छै जब उगय छथिन तऽ आओर उगलाके बाद बहुत सुन्दर लगय छथिन देखयमे जकर रौशनी रौशनी भी हुनकर बहुत रौशनी तेज रहय छै शाम जब होइ छै शाम ढललाके बाद जब शाम ढलयवला रहय छथिन हल्का हल्का मौसममे जे छै से बदलाव आबय लगय छै शाम शाम जब होइ लगय छै तऽ शाम थोड़ा समय जब गिरलाके बाद बहुत अच्छा लगय छै देखयमे शामके भी जब भगवान डूबय लए जाइ छथिन तऽ हल्का हल्का लाल लाल देखवा आबि जाइ छै जेकि भगवान गोल होते रहय छथिन गोल होइके जब डूबे लगय छथिन तऽ खूब सुन्दर देखयमे लगल